भारतांत कितल्याच तरेचे विज्ञानीक आसतले आनी कितलेत तरेचे विज्ञानिकान कितल्यात तरेचे शोद लायला आसतले आनी ते शोद लावन तांच्यानी कितलेतशे प्रॉडक्ट्स बीन तयार केला आसतले जे आमकां आज आमच्या लायफान हॅल्प करता आमची लायफ तीस प्रॉडक्ट्स सोंपी करता जशें की वॉशींग मशीन फॅन टी वी मोबायल स्कुटर्स कार्स कोणी चिंतलां आसतलें इतल्या वर्सा फाटीं की अशेंय बीन प्रॉडक्ट्स येतले आनी आमची लायफ इतली इजी जातली नाजाल्या फाटीं रगड्यार वाट्टला वाट्टालीं आतांय एक मिण्टान मिक्सर लायलो की जालें काम नाजाल्यार रगड्यार वांटपाक अर्दें एक वर तरी लागतालें हेंच्या ह्या शोदा लागोन आमी आमची लायफ सोंपी जाली आनी आमचीं कामां बेगीन जावंक लागलीं ते खातीर आमी तेंकां सदांच मान दिवपाक जाय भारतांतलो एक विज्ञानीक म्हटल्यार एपीजे अब्दूल कलाम आतां हांव अशें म्हणिना की वो एकूत विज्ञानीक आसा भारतान भरपूर आसा पूण ह्या एक विज्ञानी वैज्ञानिका बद्दल आमकां भरपूर शिकयल्लें गेल्लें आनी तो म्हटल्यार सर एपीजे अब्दूल कलाम सर एपीजे अब्दूल कलामान मिसायल लॉंच केल्ली भारतात फस्ट टायम आनी तें सुद्दां ती मिसायल ताणें आपल्या सायकलीचेर दोवरून व्हेल्ली आनी लॉंच केल्ली कितली तकली आसतली न्ह ताका सर एपीजे अब्दूल कलामान भरपुरशे लोकांक इन्स्पायर केले की तांच्यानी सुद्दां विज्ञान शिकचें विज्ञाना बद्दल शिकचें विज्ञान घेवचें आनी वैज्ञानीक जावचे नाजाल्यार पयलीं इतले वैज्ञानीक बीन जावपाक कोण चिंतनासले किद्याक लोकांक अशें दिसत नासलें की तेतून आनी कितें जातलेंय बीन आपलें हेंचें भुरग्यांचें पूण आतां लोकांक दिसता की जातलें आनी खूब बरे बरे जे सायंटिस्ट आसता जे भरपूर बरे बरे प्रॉडक्ट्स तयार करता आन ते प्रॉडक्ट्स आमकां आमच्या लायफान काम येता तेंचें नांव सुद्दां भरपूर गाजता